बिहारमे मुख्यतया मैथिली भोजपुरी हिन्दी मगही पटनिआ इएह सब भाषा बाजल जाइ छै एकर संस्कृतपर बहुत प्रभाव पड़ै छै जेनाकि हमसब अपना आपमे अपन घर परिवारमे मैथिली बजै छी यदि मानि लिअ इसकुल जाइ छी तब ओहिठाम हिन्दी बजै छी कोनो ऑफिस जे जाइ छी तऽ यदि ओहिठाम हम अपन भाषामे बात करै छिए आओर यदि ओहिठाम रहलथि ओहिठामके जे अधिकारी तऽ हमरा सबके काफी महत्व दै छथि ई अपन भाषामे बजै छथिन लेकिन मोनमे जे ई हुअए लगै छै जे हम हिन्दीमे बाजब तऽ बेसी प्रभावशाली रहत लेकिन नहि हम अपन इलाकामे चाहे ओ बैंकमे जाइ छिए हॉस्पिटलमे जाइ छी सी ओ ऑफिसमे जाइ छी या कतहु जाइ छी तऽ अपने भाषामे गप करै छी बेशक ओ हमरा हिन्दीमे किएक नहि जवाब दैथ या अङ्गरेजीमे किएक नहि जवाब दैथ हम अपनेटा भाषामे गप करै छी आओर से कएक ठाम एहन भेल हँ जे ओहिठामके जे अफसर छथिन जदि दोसरो भाषामे बजै छथिन तऽ ओहो चेष्टा करै लगलैथ हँ जे मैथिलीमे बजैके ई तऽ हमर मातृभाषा छी हमर माइके भाषा छी जहिआसँ हम जनमलहुँ तऽ इएह भाषा देखलिए पढ़नाइ लिखनाइ चालू केलहुँ तऽ राष्ट्रभाषा हिन्दी भेल ओकर बाद आओर आगू बढ़लहुँ तऽ अङ्गरेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अइ जतऽ कतहु जाएब तऽ हमरा सबके ओ भाषा रहत लेकिन हमरा सबके हरदम ई धिआन रखबाके चाही जे अपन भाषामे बाजी कियाकि ई माइके भाषा छी